मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा निर्णय था मम्मा का कैंसर का जो ट्रीटमेंट था वो तो उसको लेने में मैं किससे हेल्प लूँ डॉक्टर का सज़ेशन वगैरह लेना मेरे लिए लाइफ़ का सबसे कठिन मूमेंट वही था कि मैं कैसे सब चीज़ें मैनेज करूँ मैंने बहुत से लोगों से सलाह ली बहुत से डॉक्टर से सलाह ली मेरी फैमिली से सलाह ली कि मैं किससे कौन सा ट्रीटमेंट करवाऊँ कैसे करवाऊँ और किस तरह से मम्मा का सब चीजों में ध्यान रखूँ फिर लास्ट में जाके सबने मुझे बहुत से हॉस्पिटल सजेस्ट किए बहुत ने ये भी बोला कि अहमदाबाद से ट्रीटमेंट कराओ जयपुर से ट्रीटमेंट कराओ फिर फायनली मैंने एम्स चूज़ किया बहुत से लोगों ने एम्स के लिए भी बोला था मुझे वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो बहुत सा कुछ ठीक भी हुआ था मम्मा का फायदा भी हुआ था उससे और अच्छा ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे और सब चीज़ों से बहुत ध्यान रखा जाता है और बहुत केयरिंग स्टाफ है डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं और इंटरनेशनल जो मतलब इंडिया लेवल पे आता है हॉस्पिटल भी सब सुविधा है वहाँ पे जो भी इलाज वगैरह है वो भी फ्री था और जैसे की जैसे दवाइयाँ वगैरह है वो भी कम रेट में थी टेस्ट भी सारे फ्री हो गए थे वहाँ पे तो बहुत सी सुविधाएँ वहाँ पे है जो अगर किसी को ट्रीटमेंट करवाना हो तो वहीं से करवाएं तो बहुत अच्छा होता है